میرے علاقے میں ایک آرٹ کا بہت بڑا کالج ہے جس کالج کی بہت تعریف کی جاتی ہے اور اس میں آرٹ کا بہت بہترین پڑھائی ہوتا ہے اور اس کے بہت دور دور تک اس کا نام ہے اور وہ بہت مشہور اسکول ہے اور اس میں جب کوئی پروگرام ہوتا ہے تو دور دور سے لوگ آتے ہیں عوام اس کی بہت تعریف کرتے ہیں اور اپنے بچے کو خاص طور سے اس کالج میں ایڈمیشن کرانے کے لیے اپنا نمبر لگا کر کے رکھتے ہیں اور مختلف اسکولوں سے اس کی تربیت بہت اچھی ہے اور اس لیے اپنے بچے کو لوگ زیادہ تر اس کالج کے اندر اپنا ایڈمیشن کرانا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ کالج ایک مانا جانا اور بہت بڑا کالج ہے اس کی لوگ بہت تعریف کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو اگر جس جو جس کا بچہ اس میں ایڈمیشن لیتا ہے کامیابی ہو کر ہی نکلتا ایک آدھ ایسا نکلتا ہے جس کی کامیابی نہیں ہو پاتی ہے